पशु पालन में उपयोग किए जाने वाले बहुत से पशु आहार होते हैं जैसे हम जब मक्का और गेहूँ सोयाबीन जैसी कुछ फसलें बोते हैं तो जब वो पूरी तरह से परिपक्व होकर पक जाती हैं तो हम बीज को अलग साइड जो अनाज होता है उसको अलग साइड निकाल लेते हैं और जो उसका बाकी का जो बचता है उसे बारीक पीस कर और पशुओं का के लिए चारा टाइप बना लेते हैं जिसे हम भूसा कहते हैं भूसा बनाने के बाद में जो अनाज होता है उसे चक्की में पीस कर और फूलने के लिए डालते हैं और फिर वही जब फूल जाता है तो उसे भूसे में डाल कर और फिर पशुओं को आहार दिया जाता है ऐसे बहुत से पशु आहार होते हैं एक आहार उनका चारा भी होता है जो जिसे कि घास कहते हैं वो घास भी हम पशुओं को पेट भरने के लिए डालते है जो कि ब वो बहुत ही ज्यादा खाते हैं और जब हम मक्के को मक्के में से भुट्टे को निकाल लेते हैं अनाज पर एक साइड कर लेते हैं तो उसका जो चारा बनता है वो भी बहुत ही जादा पौष्टिक होता है जब हम और मेरे लिए पशुओं को सबसे जादा पसंदीदा ड्र पशु आहार यही होगा कि जब हम ढेप लाते हैं जो कि ड ढेप कहते हैं अलग अलग वेराइटी की ढेप बनती है कैसे बनाई जाती ये तो मुझे नहीं पता पर वो पशुओ के लिए बहुत जादा पौष्टिक होती है तो जब हम ढेप लाते हैं और उसमें अंकुरित किए किया हुआ आहार मिलाते हैं और जब गेहूँ के भूसे के ऊपर डाल कर उसको खिलाया जाता है वो ढेप को हम पहले शाम के टाइम में भिगो कर रख देते हैं पानी में और सुबह तक वह पूरी तरह से फूल जाता है फिर सुबह जब दिन निकलता है तो भैंस और गाय जैसे बैल व बाकी सब पशुओं को वो भूसा के साथ मिला कर देते हैं जिससे वो बहुत जादा दूध देती है और फ़ेट भी आता है और उसकी हालत भी अच्छी बनी रहती है